हलो मोडन मां तव्हांखे चारि शयूं ऑडर कयूं हुइयूं त तव्हांजो ऑडर ज मूं वटि पोंहची वियो आहे पर ॿ दालि फ्राए जीरा राइज़ हिन मां निकतियूं आहिनि त मां मिजमाननि खे जीअं तीअं करे रोटी खाराई आहे सम्झाये करे नाराज़ थी विया हाणे अॻिते हिन य ई ग़लति न कजो